डाक साहब मेरे मतलब कल मैंने चोकलेट वोकलेट खाया था उसमें मतलब दाँतों में थोड़ा दर्द हो रहा है और उसको थोड़ा में चेकअप वग़ैरह करवाना उसमें दर्द मतलब एक दो दिन से बहुत ज़्यादा ही हो रहा वह

दाँत में शहरो में मतलब कोई सफ़ाई वग़ैरह भी करवाना था उसमें

और एक दाँत भी निकलवाना था सर एक दाँत भी ख़राब हो चुका है मेरा तो उसकी जगह आप लगे तो उसमें कोई दूसरा दाँत लगवा देना सर उसका कैसा क्या चार्ज रहेगा सर

ठीक है सर मैं किस टाइम आ सकता हूँ सर आपसे मतलब ऑफिस आपके

सर मैंने कल सिर्फ दो डेरिक मिल्क ही खायी थी सर मैंने इतने में सर मेरे दर्द में तेज़ झनझनाहट और मतलब कुछ खा पी भी नहीं पा रहा हूँ इसमें बहुत दिक़्क़त हो रही है सर बहुत पानी भी पी रहा हूँ ना तो वह पानी भी मे को ऐसा लग रहा है कि मेरे दाँत पूरा टूट जाएंगे बाहर आ जाएंगे सर ऐसी समस्या चल रही सर हाँ सर ठीक है सर आता हूँ सर मैं कितने डेढ़ एक बजे तक आना पड़ेगा सर क्लिनिक आपके ठीक है सर धन्यवाद